हलो जय झूलेलाल दीदी दीदी मां जय माता दी मोबाइल शॉप वारे सां ॻाल्हायां पई हा दीदी मूंखे मुंहिंजे पुट लाइ मोबाइल खपे थो त तव्हां ॿुधाईंदा कहिड़ो सुठो आहे अच्छा

हा त दीदी इनमें मूंखे मूंखे थोरो घटि बजट खपे ऐं उनमें न मूंखे सुठी सुठी फंक्शन सभु हुजनि छो त मुंहिंजे ॿार खे आहे न स्कूल वञे थो न त उनखे तकलीफ़ न पइसि वई मां कॾहिं फोन कयां त मूंखे फटाफटि जवाबु ॾेई सघे न हाणे ॿियो छा आहे हुनमें वाट्सअप हुजनि ऐं नेट वेट बि कमु कंदो रहे हाणे थोरी घणी गैमियूं बि हुजनि फोन बि करे सघे न छो त ॿारु आहे न हुनखे सभु कुझु खपे थो त कीअं ॾींदव फोन हा त हा त मतिलबु इहो घणे घणे वारा आहिनि ॾहें हज़ारे वारे में छा छा सिस्टम आहे दीदी ॾहें ॾ ॾहें हज़ारे वारे में छा सिस्टम आहे

त दीदी हे कीअं हफ़्तनि ते आहे की छा आहे मतिलबु कीअं आहे सम्झि पए न पोइ दीदी ईअं हफ़्तनि ते न मिलनि त हरूभरो रोकिड़ा त न हुजनि न हथ में ईअं थोरो हफ़्तनि में हुजे त थोरो असांजो कम थी सघे न वरी हा त थोरो घणो हुजे न छो की एॾा महांगा महांगा त न था वठी सघूं ॾहें हज़ारे वारो ॿार खे था ॾियूं त ॿारु वरी गुम वुम करे त वांदो न पए न छो त अॼुकल्ह ॿारनि खे मोबाइल ॾियणु बिना छुटिको ई कोन्हे सॼी पढ़ाई मोबाइल में लॻी पई आहे हा हा न इहो हे पंजटीह हज़ार त ॾाढा महांगा पवंदा दीदी पोइ मूंखे न खपे एॾा त महांगा मां न वठी सघंदमि भई न न न दीदी पोइ ईअं थोरी हले असांखे पंज सौ हज़ार असां ग़रीब माण्हू असां किथां आणींदासीं भई असांखे ॾहें हज़ार जी सुठी खपे बसि वधीक न खपे भई असांखे ॿार नंढा नंढा वरी ग़ुम कनि था त ख़बर आहे न ॿार एजो भुलिजी था अचनि काथे त ॾह हज़ार माथे ते था पइजी वञनि ॾहें हज़ारे वारो आहे ईअं कैमरा कैमरा व्हाट्सअप नेट सभु बराबरि हले थो उनमें हा तॾहिं तईं कयां हा ईअं चओ भई ॾहें हज़ारे ताईं थी सघे त मां खणी अचां ॾिसणु लाइ करे हा हा पोइ भले पोइ मां अचां थी तव्हांजे दुकान ते हा न पोइ मां अची करे ॾिसां पोइ जेको वणे मां वठांव थी है न मुंहिंजे पुट खे कोठे अचां थी मां ठीकु आहे हा हा जी मां ॾिसां मुंहिंजे पुट खे शाम जो कोठे अचां ट्यूशन मां पोइ मां अचां थी है न ठीकु आहे जय झूलेलाल दीदी जय हा हा भले भले जय झूलेलाल